हा साईं जी साईं हा हा साईं बिल्कुलु बिल्कुलु हा जी

मिली वेंदव साईं साईं तव्हांजो पापलेट आहे रेऊं अथव कुरड़ियूं अथव पल्लो अथव जेको तव्हां चओ हा चिंगारी बि अथव साईं हा हा साईं हा जी जी साईं हा हा साईं बढ़िया मछी ताजी मिलंदव बिल्कुलु जी जी न न साईं बढ़िया मछी बिल्कुलु ताजी मिलंदव तव्हांखे जी जी साईं साईं पापलेट पंद्रहं सौ अथव ऐं कुर कुरड़ियूं वठंदव त इहे पंजे सौ रुपए किलो अथव हा साईं साईं उहे नंढियूं नंढियूं थीदियूं आहिनि उनमें कंडो थींदो आहे पापलेट असांजो ऊचो थींदो आहे थोरो हिकु कंडो वारे थींदो आहे चिंगारी बि साईं तव्हांजी छह सौ रुपए किलो थी हले पई हा साईं मिली वेंदव किलो किलो सभु मिली वेंदव जी जी साईं जी जी साईं साईं सभु हा हा साईं बिल्कुलु बिल्कुलु मछी अथव मस्तु ताज़ी हिकदमि बढ़िया कोई हा हा न साईं न साईं असांजी खाईंदव त बिल्कुलु यादि कंदव असांजो ॻाईंदव जीअं साईं चओ अगरि मुंहिंजो माण्हूं ॾियणु ईंदव तव्हांखे उनखे ॾियोसि पैसा त ठीकु आहे फोन पे कयो त फोन ते करे छॾिजो जी पी एस कराइणो हुजे त जी जी साईं ॿुधायो हा साईं हा हा हा साईं साईं साईं ठीकु आहे न ॾह वीह हेॾे होॾे करे जीअं तव्हांखे वणेव ॾेई छॾिजो मिड़ई जंहिंमहिल ईंदव जेको साईं पंजाह सठि रुपया घटि ॾई छॾिजोनि ॿियो वरी छा जेको तव्हांखे सुठो लॻेव ठीकु आहे न साईं ठीकु आहे सौ खणु घटि ॾिजोनि भई छह हज़ारे में सौ खणु घटि ॾिजोनि असांजो बि ख़्याल कयो साईं कुझु ॾिसो जी जी साईं तव्हां सिंधी भाउ आयो तव्हांखे वधीक थोरी लॻाईंदुमि तव्हां बि सिंधी भाउर आयो असांजा कीअं तव्हांखे वधीक अघु लॻाईंदासीं असां हलो हा तव्हां बि असांजा सिंधी भाउर आयो तव्हांखे बि असां कीअं अघु वधीक लॻाईंदासीं घटि में घटि लॻायो साईं तव्हांजी बढ़िया शइ तव्हां खाईंदव त यादि कंदव हा हा साईं बिल्कुलु बिल्कुलु न न न साईं बसि तव्हांजो ठाहिण वारो सुठो हुजे बाक़ी पापलेट मोकिल्यांव थो त हिकु नम्बर पापलेट बिल्कुलु हिक कंॾे वारो जेको जीजाजी खाईंदो उहो वाह वाह पियो कंदो हा साईं तव्हां जी जी जी साईं जी जय झूलेलाल